हमे जे छै कि पहिले भोरे भोर उठए छिऐ तऽ धरती माताके प्रणाम करैत छिऐ आओर हम अपन पतिके प्रणाम करैत छिऐ ओकर बाद जे छै कि अपन जेकरा कहै छै बासि काम करिके अपन नहाए धोएके पूजा पाठ करिके ओकर बाद जे छै कि हमरा जे छै एकगो बेटा छै एकगो बेटी छै दुनूके जे छै इसकुल भेजएके रहैत छै तऽ हम अपन किछु किछु नाश्ता बनाकऽ देलिऐ अपन आबै छै बच्चा लए कऽ जाइत छै ओकर बाद जे छै कि हमर अपन अपन जे छै एक छोटा दोकान छै ओ दोकानके अपन भरि दिन चलबै छिऐ खाना पीना बनाकऽ आओर जे छै कि गाय छै गायके जे छै देखभाल करैत छिऐ अपन गोबर उठबै छिऐ पानि देइ छिऐ इएह सभ करैत छिऐ ओकर बाद जे छै अपन दोकान अथि करिके बढ़ाकऽ अपन काम धन्धा करिके अपन आराम करैत छिऐ आराम करिके फेर जे छै कि बच्चा आबै छै ओकर बैग जुता सभ चीज ढोइके फिर एक जगह राखि देइत छिऐ खाना पिना खिलाइ देइ छिऐ सुता देइ छिऐ इएह सभ जे छै कि हमे करैत छिऐ आओर ओकर बाद फेर गायके लगबै छिऐ खोलिके घास देइ छिऐ गोबर उठबै छिऐ पानि देइ छिऐ कुट्टी काटए छिऐ ओकर बाद जे छै कि बच्चाके फेर चारि बजै छै तऽ ओकरा पढ़ए लए भेजि देइ छिऐ पढ़िके आबैत छै फेर खेलैत छै तब फेर जे छै कि जे होइ छै बच्चाके किछु किछु नाश्ता देइ छिऐ खाइले बच्चा अपन खाइछै खेलै छै अपन इएह सभ जे छै कि हमे करैत छिऐ